हेलो हाँ जी कौन बात कर रहे हैं जी हो जाएंगी हाँ हाँ जी मैं मैं देने की बात कर रहा हूँ आजीत से वायर वगैरह तो जो भी तो और देखना पड़ेगा आप एक बार हमारे पास लाइए हम देख के बताएंगे आपको व्हील भी चेंज करवाना है जी हो जाएगा मिल जाएंगे हमारे पास वैसे तो हम वैसे तो हम स्टॉक में रखते नहीं लेकिन आप कहों कहेंगे जोन सी कंपनी का मंगा देंगे आपको हाँ मिल जाएगा हाँ बिलकुल आपको गारेंटी कार्ड मिलेगा ऑरिजनल की गारंटी में सिर्फ फटने का है कटने का या कोई टूटने का कोई वो नहीं है वो तो देखना पड़ेगा जब पता चलेगा या लायट चेंज भी करनी पड़ सकती है चेंज करनी पड़ी तो इंजन लायट वही आती है पंद्रह सौ समथिंग फिर तो सौ पचास रुपये लगेंगे

सुबह तो नहीं है आप परसों आ जाना शाम के टाइम ना कल तो हम आएगा ना ऑर्डर हमारे पास अब नाइट में आए कब आए ये उनके ऊपर है परसों शाम तक आ जाएगा आपको कन्फर्म मिल जाएगा हाँ हाँ आपको कॉल करके बता देंगे हम

जी ठीक आ जाए